ہمارے علاقے میں بہت سی ایسی چیز گھومنے کی جگہ ہے اگر اس کو صاف ستھرا اور بنا دی جائے تو لوگ بہت سارے لوگ باہر سے بھی یہاں آئیں گے گھومنے کے لیے جیسے ہمارے گاؤں میں علاقے کے اندر ندی وغیرہ اگر وہ صاف کر دیا جائے تو یہاں پہ لوگ بہت سارے آ سکتے ہیں اور ہمارے علاقے کے اندر پارک وغیرہ بھی نہیں ہے اگر یہ بھی اگر بنا دے تو یہاں بھی لوگ بہت سارے آ سکتے ہیں یہاں تک کہ لوگ باہر سے گھومنے کے لیے بھی یہاں آ سکتے ہیں جیسے کہ بمبئی دلی کلکتہ سے بھی لوگ اکثر آتے بھی ہیں جیسے کہ اپنی چھٹی منانے کے لیے گاؤں میں زیادہ تر آتے ہیں اور اگر جیسے کہ ہمارے دیہاتوں کے اندر ندی نالے پوکھر یہ سب اگر صاف ستھرے اچھی طریقہ سے کر دیا جائے تو یہاں بھی لوگ اچھے سے گھومنے کے لیے آ سکتے ہیں اور اب گھومنے کا مزہ بھی لے سکتے ہیں اور اسی وجہ سے بہت سارے چیز ہے جو کہ لوگ آتے بھی ہیں اور لطف بھی اٹھاتے ہیں اور زیادہ تر لوگ نہیں آ پاتے کیونکہ گاؤں کی بدحالی زیادہ تر ہوتی ہے اور گاؤں پہ زیادہ تر لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں